कपड़ाके बारेमे सबसँ बढ़िआँ तऽ सूती कपड़ा होइत अछि सूती कपड़ामे आओर ओहिसँ ऊपर जे जेनाकि जाजिम भेल तकियाके खोलि भेल ओहिपर जे कढ़ाइ हाथसँ कयल जाइत छै ओ बहुत नीक होइत छै कढ़ाइ बला कपड़ा सबसँ उत्तम मानल गेलैया ओहिमे कलाकारी जेहन करू सूगा तोता चिड़िया मैना जतेक चीज जे बना लिअ चाहे अपन दिल बनाए कऽ चाहे कओनो चीजके फिगर बनाए कऽ फोटो बनाए कऽ ओहि पर अहाँ अथी कऽ सकैत छी तऽ कढ़ाइ वला कपड़ा जे छै से आ रेडीमेटके कपड़ाके तऽ छैहे रेडीमेटमे बहुत तरहके कपड़ा अबैत छै तैँ रेडीमेटके रहितोमे जे अपन हाथके बनाओल जे कपड़ा होइत छै सिलाइ वला कपड़ा होइत छै कसीदा होइत छै कढ़ाइ होइत छै सबसँ उत्तम मानल गेलैया ताहि लए कऽ सूती कपड़ाके विशेष महत्व छै हर समयमे अहाँ पहिर सकैत छी जाढ़ भेलै गर्मी भेलै ओहिमे सबचीजके अथी करैके छै लेकिन रेडीमेट कपड़ामे जे छै से रेडीमेट कपड़ा ओतेक बढ़िआँ आरामदायक नहि होइत छै रेडीमेट कपड़ा अहाँके कनिक छोट होयत या पैघ हाएत या कओनो तरहके ताहि लए कऽ कपड़ा जे सिलाओल जाइत छै से अपना नापीसँ सिलाओल जाइत छै आ ओ बहुत आरामदायक होइत छै आ ओहि पर यदि अपना हाथसँ यदि बनाओल गेलै अपना हाथसँ कढ़ाइ कयल गेलै तऽ ओ आर अतिउत्तम भेलै